میں نے كچھ دن پہلے یہ ایک ایل سی وی خریدا تھا فورٹی فور انچ كا لیكن اس كے ایک ہفتے بعد ہی وہ بہت كیا بتاؤں میں ایسے چل رہا ہے نا وہ اس كی ڈسپلے مجھ سے بولا گیا تھا كہ ایچ فل ایچ ڈی كوالٹی میں آپ دیكھ سكتے ہیں اس میں پكچرس لیكن فل ایچ ڈی كیا بھئی وہ تو ساؤنڈ ٹوینٹی پی پی نہیں آ پا رہی ہے صحیح سے اور اس كی ساؤنڈ كوالٹی بھی اس كی اتنی اچھی نہیں ہے پہلے سے جو میں لایا تھا نیو نیو اس میں بہت پرابلم آنے لگی ہے اب تو اس ٹی وی میں چلتے چلتے توم اس میں بلیک لائن گرین لائن ایسے آ جاتی ہے ایک دم بیچ میں تو تو اس كی كوالٹی بھی بہت بیكار ہے ڈسپلے كوالٹی بھی اچھی نہیں ہے اسپیكر كی ساؤنڈ ساؤنڈ كی كوالٹی بھی اچھی نہیں ہے یہ جیسے میرے سے بولا گیا تھا اچھے بہت اچھی كوالٹی كا ہے آپ ٹی وی دے رہے ہیں ہم وہ تو ایک ہفتے میں ہی ایسا ہوگیا یہ تو وہ غلط ہے نا پھر مجھے اچھا لگا اچھا نہیں یہ پروڈكٹ اس لیے ریویو اس كے اچھے نہیں چاہ رہا